हमें पूरे दिन में बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ती है अलग अलग कामों के लिए कि जैसे मैंने सुबह उठी तो चाय बनाना है तो इसमें पानी की जरूरत पड़ी फिर खाना बनाना है नाश्ता बनाना है तो उसमें पानी की जरूरत पड़ती है और जैसे कि खाना पीना बन गया तो घर को पोछा लगाना है तो उसमें पानी की जरूत पड़ती है और उसके बाद कपड़ा धोना है तो उसमें पानी की जरूत पड़ती है खुद को स्नान करना है बच्चे सबको स्नान करना हैं तो उसमें पानी की जरूरत पड़ती है पूजा पाठ करती हूँ उसमें भी पानी की जरूरत पड़ती है जैसे बगीचा है हमारे घर के बगल में पीछे घर के पीछे है आगे भी है बगीचा तो उसमें भी पानी पटाने की भी जरूरत परती है तो उसमें भी पानी की जरूत पड़ती है और जैसे कि हो गया अभी खेती है हम लोग का गृह खेती होता है तो उसमें भी मतलब अभी गेहूँ बाऊ करने का है टैम तो जब तक खेत गीला नहीं होगा तो उसमें कैसे बुबाई होगा तो इसलिए उसमें भी पानी पटाते हम फूल पेड़ों सब जो है उन सब में पानी पटाते हैं हमारे फल का भी पेड़ सब है उसमें भी पानी पटाते हैं तो पानी को भी देखिए तो हमेशा कुछ न कुछ मटलब जरूरत ही पड़ती रहती है हमेशा पूरे दिन में पानी पीना है तो खाना खाना है तो नहाना है तो हर एक काम के लिए

जीवन जीने का आधार हैं जल है तो हम लोग जिंदा हैं जल नहीं रहेगा तो हम लोग जिंदा भी कैसे रहेंगे

जल बहुत जरूरी है सभी के लिए जरिया और तो सरकार भी सरकारी पानी दे रहा है तो अब कोई चीज का दिक्कत नहीं हो रहा है पहले सूखा पड़ जाता था अब सूखा नहीं पड़ता है अब सरकारी नल दे रहा है सरकारी जल दे रहा है तो हम लोग को बहुत सारे साधन हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है धन्यवाद